اس وقت کونل کا پانی ہمیں میسر نہیں ہیں اور یہ آسانی سے رسائی بھی نہیں ہیں ہمارے گھر تک کے اور اگر یہ پانی مجھے مل جاتا اور اچھے قیمت پر اور اچھے پیسے پر تو اس کے بہت سے فوائد ہیں یہ صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ہی بہتر پانی ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ اس پانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس میں بہت سی وٹامن پائی جاتی ہے جو عام پانیوں میں نہیں پائی جاتی ہے اس پانی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کو صحت مند بناتا ہے انسان بغیر کھائے پیئے صرف اس پانی کے ذریعے سے اپنی زندگی کے بہت لمبے عرصے کو گزار سکتا ہے اور اس کے اور بھی بہت سے مختلف فوائد ہیں جس کو بنانے سے بتانے سے بےشمار فوائد ہیں اس کو میں ایک ایک کر کے گنانے سے قاصر ہوں لیکن اس کا جو اہم اور سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ انسان کا پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے